हमरा गाँव मे अथी होत भाषण मतलब फकरा होत कोइ बच्चा गलती करत करैला खाके पेनी मतलब करैला केतबो तरियौ केतबो तरियौ तऽ ओ तेलमे तऽ ओ करैला तीते रहत खीरा खइ खीरा खीरा खाके पेनी तीत खीरा खाइयौ खीराके लास्टमे जा कऽ पेनी तीत होइये जायत एगो होइ छै भातो एगो परुआ होत भात जाइतो गमेलौं भातो नहि खेलहुॅं की तऽ गेबो केलहुॅं खेबो नहि केलहुॅं घिनाके एलहुॅं मतलब भरि पेट आदमी घर से खाके जाएत कते ओ हो जाइ हइ तकर बाद एगो होत अथी सैयाँ कतबो मारत तऽ सैयाँ तैयो मीठे रहत ओ हो गेल सैयाँके सैयाँ जइसन होइ दूल्हा साँय केतबो अहाँके मारि लेत तैयो सैयाँ सइयें होइ छै ओकर बला प्यार कोइ भी नहि दए पाबै हइ तऽ ई होइ गेल एगो हइ छै अथी नै हमलोगके होत बाप बङ्गौर आ पूत चौतार मतलब बाप आजकल कऽ बच्चा होत नऽ बाप केतबो गरीब रहत अहाँके बाप गरीब रहत आ बेटा चाहत कि हमरा ई ओ चारि चक्का ओ घर ओ गड़ी ओ घर ओ बङ्गला चाही आ बाप गरीब छै तऽ बच्चाके कहाँ सऽ ला कऽ देतै तऽ ओ ओहने हैसियतमे रहतै ने जे बाप हैसियत मे छै उहए हैसियत मऽ रहतै नऽ बच्चा अर के बंगला चाही अथी चाही ई हो गेल तकर बाद